گانے میں اکثر جہاں پہ ہم گانا گاتے ہیں تو جس حساب سے گانا ہوتا ہے اسی حساب سے ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ کہاں سانس زیادہ کھینچنا ہے کہاں زیادہ روکنا ہے اسی حساب سے ہم سانس کو کنٹرول کرتے ہیں اور ہم روزانہ کم سے کم دو تین گھنٹہ ریاض کرتے ہیں اگر ہم ریاض کرتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہمیں گانا کیسے گانا ہے اس پر ہمیں پوری کنٹرول ہو جاتی ہے اور ہمیں ایک ایک ورڈ پہ جہاں پہ گانا گانا ہے وہاں پہ ہمیں پورا پکڑ ہو حاصل ہو جاتا ہے